جی ہاں میں نے ڈرائنگ کلاس جوائن کیا ہے جب میرا پہلا ورک شاپ تھا اور میرے ٹیچر نے مجھے حوصلہ افزائی کر کے مجھے کوئی چتر بنانے کے لیے دیا میں بہت ہمت کر کے اس کام کو دھیرے دھیرے صحیح سے بنانا اشٹارٹ کیا اور ہمارے ٹیچر کا میں بہت شکر گزار ہوں جو آج جیرو لیول سے میڈیم لیول تک میں ہر قسم کی مختلف مختلف ڈرائنگ کر سکتا ہوں مختلف میں جیسے بولا جائے تو گھر کا ڈیزائن پیڑ پودے جھرنا پہاڑ پرندوں جانوروں اور بہت سارے چیز جیسے موبائل کا ڈیزائن ہو گیا گھڑی کا ڈیزائن ہو گیا اور بہت سارے پہاڑ ہو گئے اور میں اپنے ٹیچر کا بہت شکر گزار ہوں اور جب میں کچھ بناتا ہوں تو ہمارے ٹیچر میرے سامنے آ جاتے ہیں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ان کے وجہ سے میں بہت طرح کا آج ڈرائنگ کر سکتا ہوں